शेम्पु शेम्पु आङो दाख्लैसो शेम्पुखौ क्लिनिक प्लास शेम्पुखौहाय बयबो मोजां मोजां होन्नायखाय आङो लाबोदोंमोन फुनो होन्ना फुनायनो होन्नानै दा आङो आंनि थाखाय बे क्लिनिक प्लास शेम्पुआहाय मोजां नङा आंहा बेखौ फुयोबा कपिबो जायो ओमफ्राय खानायबो गयो बेनि थाखायनो आङो मोजां मोनाखै बेनि थाखायनो आङो दस्रा शेम्पु जेनेबा दस्राखौ इउस खालामदों आरो आं दा क्लिनिक प्लास शेम्पुखौ आं एसेबो मोजां मोना